मैंने आपके यहाँ से फस्ट बार हैंडबैग लिया जिसकी क्वेलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इससे पहले मैंने कभी हैंडबैग यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे हैंडबैग्स पसंद नहीं थे बट मैंने देखा और मुझे उसने अफ़ेक्ट किया तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं बट मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पहले यूज़ की पहले यूज़ की होती तो थोड़ा फैसल और इंहैन्स होकर आता सो मुझे बहुत पसंद आया मैं वह मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग होंगे मीन्स गल्स होंगी वूमेंस होंगी मैं उन्हें भी बोलूँगी कि हैंड्स बैग यूज़ करे वह भी आपके यहाँ आप के दुकान से यूज़ करे बिकॉज़ आपकी क्वालेटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है उसका जो मैटीरियल है वह बहुत ज़्यादा ही अलग है और सॉफ़्ट है और उसको लेने में एक अलग ही जो बोलते हैं पर्सनैलिटी है वह सो होती है सो पर्शनैलट्री जब एक पर्शनैलटी मतलब एक रिच एक क्लासी पर्शनालटी सो होती है और अपने पर्शनालटी को अच्छा करना है तो आपकी दुकान से बैग को यूज़ करना है सो थैंक्स